हलो हाँ जी कहिए हाँ ठीक है सैलून है मेरा कहिए क्या काम है आपको हाँ तो हाँ चलिए ठीक है और क्या करवाना है हाँ सारा हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा बिलीचिंग हो जाएगा बाल सेट हो जाएगा दाढ़ी सेट हो जाएगी के बाद आप बिलीचिंग जितना तरह के करवाना चाहते हो वो सब हो जाएगा कहिए सब का चार्ज बिलीचिंग का चार्ज है हज़ार रुपये हाँ और बाक़ी और चीज़ करिएगा हाँ तो पंद्रह सौ के पैकेज में सब कुछ हो जाएगा

पाँच सौ हाँ बाल दाढ़ी आप कहाँ से आइएगा अच्छा तो समस्तीपुर में है रेलवे इस्टेशन के पास

तो वैसे पुर क्या कराना पसंद क्या कराना पसंद करने आता है आपको

अच्छा अच्छा डाई वग़ैरह भी है डाई वग़ैरह भी कराना अच्छा किससे कराते हैं किससे कराते हैं नहीं मतलब कौन सा कलर कौन सा कलर आप आप कलर कौन सा यूज़ करते हैं अच्छा तो फिर उसे

सेविंग क्रीम कौन सा अच्छा और और दाढ़ी है हाँ ठीक है हाँ है हो जाएगा कोई बात नहीं सब वहाँ पर मिलेगा पहले आप आइए आप लोग चले आइए सब सुविधा मिलेगा यहाँ अच्छे से

तो वैसे रहते कहाँ हैं आइए कहाँ से कहाँ से आइएगा आप चलिए ठीक है आइए फिर